میں شروع سے گاتی ہوں اور جب میری آواز خراب ہو جاتی ہے تو مجھے پانی گرم کرتی ہوں اس میں تھوڑا لونگ ڈالتی ہوں عجوائن ڈالتی ہوں اس کو کھولا کر اس کے بعد میں اپنے گلے کو خراش کو ٹھیک کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت اپنی آواز کی حفاظت کے لیے میں دماغی سنتولن بنائے رکھتی ہوں تھوڑا سا میڈیشن کرتی ہوں یوگا کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو فٹ اینڈ فیٹ رکھے اگر جب آپ کا من اور تن دونوں صحیح رہے گا تو آپ کی آواز بالکل صحیح رہے گی اور میں نے بہت پہلے ہی اس چیز کو اپنایا تھا اور جب میں اسٹیج میں گاتی ہوں تو تھوڑا سا مجھے پیاس محسوس ہوتی ہے تو میں گرم پانی نہ پی کر کے میں نے ٹھنڈا پانی پی لیتی ہوں اس کی وجہ سے میری آواز میں میرے گلے میں خراش آ جاتی ہے اور پھر میں اس کو ریاض کرتی ہوں اس کو گرم پانی اور لونگ اور اس کا اجوائن کا کاڑھا بنا کر کے جب میں اس کو خراش کو ٹھیک کرتی ہوں اس کے بعد میں تین سے چار گھنٹہ صبح سویرے میں ریاض کرتی ہوں اور اس کے اور ٹھیک کرتی ہوں اور پھر میں اس کے بعد یوگا کرنے جاتی ہوں اس کے اپنے اپنے باڈی کو ٹھیک رکھنے کے لیے یوگا کرتی ہوں میڈیٹیشن کرتی ہوں اور اپنے کھانے پینے کا بھی بھرپور دھیان کرتی ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے میں اپنی آواز کو سڈلی بنانا چاہتی ہوں ویسے تو میں اچھا گا لیتی ہوں اور گاتی تھی بھی اسکول کے زمانے سے سو اور ابھی میں نے گلے کو خراب کو ٹھیک کرنے کے لیے یوگا وغیرہ کرتی ہوں گرم پانی میں لونگ عجوائن دارچینی وغیرہ ڈال کر گارگرل کرتی ہوں اور دو تین دن میں چار پانچ بار میں اس کو گارگل ٹھیک گارگل کرتی ہوں جس سے میری آواز ہمیشہ ایک جیسی بنی رہے اور آگے کوئی آگے کہیں بھی کوئی پروگرام ہو گانے میں دقت نہ ہو اس لیے میں اپنی آواز کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے میں بہت سے زیادہ سے زیادہ میں نیم گرم پانی کا استعمال کرتی ہوں اور اپنے کھان پان میں دھیان دھیان رکھتی ہوں جس سے مجھے آگے کوئی پریشانی نہ ہوں اگر جب کبھی بھی ایسی ہو جاتی تو میں ٹھنڈے کھانے سے پرہیز کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ میں سادھارن کھانا کھاتی ہوں کھانا چاہتی ہوں اور جس سے مجھے اور آگے آنے والی آنے والی کوئی آنے والے پروگرام میں کوئی کسی طرح کی مجھے کوئی پریشانی نہ جھیلنا پڑے اس لیے میں اپنے آواز کو بہتر کرنے کے لیے میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ یوگا کرتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ میں گرم پانی کے ساتھ ساتھ میں کاڑھا وغیرہ پینا زیادہ بہتر محسوس کرتی ہوں جس سے مجھے اور بہتر اور ہمارے گلے کا خراش ٹھیک رہے اور میں چار سے پانچ گھنٹے تک روز ریاض کرتی ہوں ریاض کرنے کے بعد میں میں اپنے ڈیلی روٹین مینٹین کرتی ہوں جس سے ریاض کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آواز اور زیادہ بہتر ہوتی ہے جس سے پریکٹس ہوتے ہوتے اس کی آواز ایک دم سافٹ ہو جاتی ہے اور اس کو لگاتار میں اپنے ہیبٹس میں رکھتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ گرم پانی کا استعمال کروں ٹھنڈے پانی نہ پیوں اس لیے مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ آرام ملتا ہے گرم پانی پینے سے اور کاڑھا پینے سے اور اس طرح میں اپنے گلے کو خراش گلے کی خراش کو برابر میں رکھتی ہوں